नमस्ते

जैसे वी हो गया और फिर उसके बाद यू हो गया तो आप को कैसी कटिन्ग चाहिए थी जी जी जी आपको हाईलाइट में उसमें ऑफ़र तो है तो फिर आप आइए और चाय वाय पीजिए अच्छे से करवाइए और आप कौन सा कलर करवाना चाहेंगी मैम जी जी तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा पहले आप हेयर कटिन्ग करवाइए थ्री स्टेप फिर उसके बाद आप हाईलाइट करवाइए जी मैम जी मैम तो आपको जैसे हाईलाइट करवाना है गोल्डन करवाना है ना आपको जी तो गोल्डन करवाना है मैम तो फिर जैसे आप लेकर आएँगी किसी को तो आपका जैसे डिस्काउन्ट हो जाएगा तो आपकी फ़ैमिली में भी जैसे शादी वग़ैरह पड़ी है तो आप लेकर आइए जी जी डिस्काउन्ट हो जाएगा मैम आप आइए अच्छे से और फिर हेयर कटिन्ग करवाइए और जो आएँगी मैम तो उनको कर क्या करवाना है जी मैम आप जैसे कर्ली भी करवा सकती हैं और हाईलाइट और फिर उसके बाद जैसे आप हेयर स्ट्रेट करवा सकती हैं जी मैम आप आएँगी तो डिस्काउन्ट हो जाएगा और भी जैसे आप अपने बगल को लेकर आइए फ़ैमिली को लेकर आइए जैसे किसी के यहाँ शादी वादी पड़ी है तो आप लेकर आइए और ऑफ़र तो डिस्काउन्ट तो हो ही जाएगा आपका जी मैम नहीं मैम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे मैम आपका काम अच्छा होगा और क्या बोलते हैं आप मैम कब तक आएँगी जी मैम जी मैम तो मैम सबको मेरे मतलब पार्लर के बारे में बताइएगा जी तो पहले आप आइए करवाइए मैम तो फिर अच्छा रहेगा नमस्ते